मैथिली भाषाके विकासके लेल ई हमरा सभ लोकके मिलके प्रयास करै पड़त कै लए कि भाषामे रोजी रोटीके कारण परिवर्तन तीव्र गतिसँ भऽ रहल छै आओर इएह गतिके कारण भाषामे प्रवाह अत्ते छै जे तोड़ मरोड़ भी भऽ रहल चलि रहल छै लेकिन हमरा भाषाके सुधार रखे करैके लेल रखैके लेल हम अपन भाषाके अपना आबैवला पीढ़ीके वर्तमान जे छोट छोट ननका बच्चा बौआ छै ओहि बौआके बस शुद्ध वएह शुद्ध उच्चारण बोलैके सिखेबै जब जेना ई समझियौ हमर पूर्वज हमरा अहाँके कतेक प्रेमसँ भाषा सिखेलखिन तऽ हमरो दायित्व बनै छै अहुँके दायित्व बनै यऽ कि अपन बच्चा बुच्चीके छोटका बड़का बौआके वएह भाषाके ज्ञान देबै आओर ओहो बौआके निर्देश देबै कि ओहो अपना सन्ततिके मने भाषाके ज्ञान दै अहिना विकास भाषाके होइत रहतै